नमस्ते मेरा नाम आशा रानी ऐ में स अपने आस पास जेह्ड़े शौचालय न सफाई दे बारे च सनाना चाह्न्नी आं कि साढ़े पैह्लें साढ़े ग्राएं च किन्नी गंदगी होंदी ही जियां हून गल्ल करां में पैह्लें कोरोना कोला पैह्लें साढ़े आस पास इन्ना बुरा हाल हा मड़ो के मतलब हर जगह गै गंद गै गंद पेदा होंदा हा ना कुसै दे घरै शौयालच होंदे हे ना कुसै दे घरै इन्नी सफाई होंदी ही गलियां बी गंदियां नालियां बी गंदियां ते मतलब सारा इ'यां मतलब तराड़ गै हा पेदा समझो सफाई दा ते इन्ना अस बी लोक इन्ने जागरूक हैनी हे सानूं कोई इन्ना समझांदा बी निहा ना कोई इन्ना कोई स्कीमां दस्सी दियां सानूं कोई हैना ते असें कोशिश कीती भला कैह् नी अस बी कोई हिस्सा लैचै जेह्ड़े साढ़े शौचालय न स्वच्छ भारत अभियान दे तैह्त ते कोई हिस्सा लैचै ते फिर सानूं एह् स्कीम मिली जेह्ड़ी साढ़ी सरकार ने चलाई स्वच्छ भारत अभियान ओह्दे तैह्त में गल्ल करङ के जि''यां साढ़े अपने ग्रांऽ च छोड़ियै मेरे अपने घर बी शौचालय हैनी हा ते बथ्हेरा मन दुखी होंदा हा ते गरीबी ही ते नेहा अस शौचालय बनाए दा बी हैनी हा बड़े इ'यां जेल्लै जागरूक होए बा अंदर बाह्र जान लग्गे जेल्लै ते पता चलेआ भई नेईं एह् इक बड़ा जरूरी मतलब इक साढ़े जिंदगी च इक अहम हिस्सा ऐ जेह्ड़ा के सफाई ऐ अगर सफाई गै निं होग ते असें लोकें बमार गै रौह्ना बमार रौह्गे ते देश दे जेह्ड़े नागरक होने उ'नें अग्गें कि'यां पौंह्चन बधना असें असें मतलब इ'यां मनै च आंदा हा कि चलो जे अस सफाई दा जे कुछ हिस्सा बनगे ते कम से कम अपने म्हल्ले गै थोह्ड़ी बोह्ती जिन्नियां अपने म्हल्ले दी सफाई रखगे ते अपने ग्रांऽ च मतलब अग्गें जागरूक करगे ग्रांऽ दा फिर आस्ता आस्ता अस बाह्र निकलियां ते फिर असें अपने घर में अपने घर शौचालय बनाया ते अपने जेह्ड़ियां मेरे कन्नै भैनां कम्म करदियां असें उ'नें सारियें भैनें दे उ'नेंगी शौचालय दियां जेह्ड़ियां स्कीम ही स्वच्छ भारत अभियान दी एह् बी दिलवाई बी उ'नेंगी उ'नेंगी ओह्दा मतलब लाभार्थी बी बनाया ते कन्नै एह्दे कन्नै केह् होएआ कि साढ़े ग्रांऽ च सफाई अग्गें नालियां गलियां सारै सफाई कीती मंदरें करने आं अजें बी अस टाइम रक्खे दा समें रक्खे दा कि जि'यां मतलब हर ऐतबार कुदै बेह्ल लग्गै ते भामें पंदरां मिंट्ट जां बीह् कुछ जिन्ना बी टाइम लग्गै असें जन्नी आं ते साफ सफाई करनी आं कि साढ़े एह् इक सफाई करने कन्नै कन्नै ते शैल लगदा पिंड गलियां शैल लगदियां म्हल्ला शैल लगदा अपने घरै च सफाई होऐ ते मन खुश होंदा सारे तंदरुस्त रौंह्दे ते कन्नै कोई बमारी निं लगदी ते जि'यां हून आखदे ओ कि मतलब दस्सदे न कि सफाई जेह्ड़ी ओह्दे पर जेह्ड़ा असें में एह् सफाई दा हिस्सा लेआ फिर में बाह्र बी जंदी रेही बाह्र अपने जि'यां अपने कुसै दफ्तरै च बैठना तां उत्थै उ'नेंगी इक दिन लाना भई लाग्गै मंदरै दी सफाई करो मंदरै दे बाह्र जे कोई चौक ऐ ते सफाई करो ते असें सफाई करदियां करनी होन्नी आं ते हून असें जि'यां एह् इक जेह्ड़ी सफाई जेह्ड़ी ऐ इक ऐसी जरूरत बनी गे दी ऐ के बिना सफाई दे इन्सान बमारी दा शकार बनदा अज्जकल बमारियां बड़ियां ज्यादा फैला दियां बिना सफाई आह्ले दे ते शौचालय बी साफ रक्खने चाहिदे होर हर घ घर च शौचालय होऐ जि'यां कुछ बेचारे ऐसे गरीब भैनां न जेह्ड़ियां नेईं बनाई सकदियां ते असें उ'नेंगी सलाह् दित्ती भला तुस होर नेईं किश ते नेईं ज्यादा पक्के बनाने जि'यां हून पैह्ले लोक टैल्लां पांदे टैल्लां नेईं पाइयां किश एह् लांदे लोक जेह्ड़ियां पत्थर दियां नेह् लाइयां इ'यां गै माड़ी माड़ी इट्टां लाइयै ते अपने घर हर घर शौचालय अपने ग्राएं च बनाया पैह्लें ते जिसलै में छोटी होंदी ही ते अपने प्यौके आह्ले पास्सै ते भाई हैनी हा शौचालय ते उत्थै बी इ'यां अस बेचारे बचपन च खड़ा दे बनाई लैने माड़े माड़े खड़े करी लैने फिरी कुदै इट्टें दे बनाई ले फिर बट्टें दे बनाई ले ते उसलै इन्नी जागरूकता हैनी ही उसलै भाई हून प्यौकै बी जे जाना होऐ ते उद्धर बी थोह्ड़ा इ'यां दिक्खने आं भला हून उ'नें बी बनाई लेदे शौचालय उ'नें बी इ'यां अस उद्धर जाह्चै उ'नेंगी बी सनान्ने भाई नेईं इ'यां सफाई करनी बड़ी जरूरी ऐ होर जे जेह्ड़े शौचालय बनाए दे न इ'नें शौचालय गी एह् निं ऐ भला अपने तक गै सीमत रक्खना ऐ मेरा बनेआ ते में अपने लाग्गै भैन कोई बेचारी माड़ी ऐ तां ओह्दी मदद करी ओह्दा बी बनोआनी कैंह् के जि'यां अस अपने हून जागरूकता बधाइयै इ'यां सारें दी बधै जिन्ने बी लोक ग्रांऽ बिच्च न कोई ऐसा घर नि ऐ जिंदे घर शौचालय मतलब नेईं बनाए दा होग होर पूरे लाग्गै एह् जिन्ना बी साढ़ा एरिया ना सफाई दा हून इक ओह् बनी गेदा अहम हिस्सा बनी गेदा साढ़े लागै ब्लाग घगवाल ऐ उ'नेंगी ते इक सफाई दा इक इनाम मिलेआ कि एह् सब तू जादा साफ सफाई आह्ला मंदिर ऐ नरसिंह मंदर ऐ उत्थै बी साफ सफाई करवाई शैल एरिया पूरा साफ ऐ ते जि'यां जगह जिन्नी अपने ग्रांऽ दी जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़े लागै बन्नै साफ सफाई होग साढ़े जानवर बी तंदरुस्त रौह्ङन इंसान बी सारे हर जगह साफ सफाई होग स्कूलें च सफाई अपने एरिया जि'यां अपना कोई चौक ऐ सारे घर घर हून म्हल्ले म्हल्ले लग्गे जेह्ड़े ओह् बनाए असें कूड़ेदान मतलब ऐ ते सानूं सरकार ने दित्ते कूड़े दान उस कूड़े दान च कूड़ा पाना ताकि गिल्ला इक साइड पाना सुक्का इक साइड पाना कि साढ़े जेह्ड़े लोक हे ओह् केह् करदे हे जगह जगह् गंदगी दे ढेर लाई ओड़दे हे ते उ'नें ढेरें गी कोई दिखदा बी निहा ते उ'नें ढेरें पर गै गवां बेचारियां खाई जंदियां हियां गंदगी उयै दुद्ध सानूं देना उ'नें गाइयें बेचारियां ते असें ओह् दुद्ध पियै किन्ने गै शैल तंदरुस्त होना हा हून ओह् जेल्लै कूड़ा सारे इक कोई ग्रांऽ च गड्डियां लग्गी दियां साढ़े सरकार ने लाई दियां के अपने हर च घर च ग'ली ग' इक गड्डी औंदी सवेरेै कोई कोई ग्यारां बजे कन्नै ते ओह् आखदियां के ओह् होंदा लग्गे दा बिच्च अवाज आंदी भला कूड़ा पाने आह्ली गड्डी जेल्लै आंदी ऐ ते अवाज आंदी ऐ ते साढ़े सारियां भैनां अपने अपने घरै असें छोटे छोटे डब्बे लाए दे बाल्टियां लाई दियां कूड़ा पाइयै ते उत्थै गड्डी च सुट्टन जन्नी आं ते ओह् कूड़ा गड्डी ओह् जेह्ड़ी साढ़े ग्रांऽ कोला बाह्र लेई जंदी एह्दे कन्नै साढ़े ग्रांऽ च बड़ा मतलब इ'यां बदलाव गै आया कि जि'यां कूड़ा बाह्र सुट्टने दी ओह् इक उस उस चली पेआ स्थान के हर घर ने कूड़ा बाह्र सुट्टना भामें ओह् अस गड्डी आह्ले गी भाई पैसे बी दिन्ने आं ऐसी गल्ल निं ऐ लेकिन हर गरीब बी एह् कोशिश करदा कि में भामें पैसे गै देयै ना पर मेरे घर सफाई रवै ताकि बमारी निं आवै इस सफाई दा जेह्ड़ा बड़ा शौचालय दी जेह्ड़ी स्वच्छ भारत अभियान स्कीम ही जेह्ड़ी एह् इन्नै बड़ा ई ज्यादा भूमिका निभाई एह्दे कन्नै सारे ग्रांऽ म्हल्ला ग्रांऽ स्कूल दफ्तर हर जगह सफाई होई ओह्दे कन्नै सारे गै जगह् जेह्ड़ियां होइयां जेह्ड़ा वातावरण ऐ म्हौल ऐ हवा ऐ जेह्ड़ी ओह् तंदरुस्त होई साफ सुथरी होई ते ओह्दे कन्नै बमारियें दा बड़ा फर्क पेआ पैह्लें किन्नियां इनें मतलब कूड़े जेह्ड़े बाह्र ढेर लग्गे दे होंदे हे एह्दी हवा कन्नै किन्नी गंदगी फैलदी ही किन्नियां बमारियां आंदियां हियां अज्जकल ओह् बड़ा फर्क ऐ पेदा ते ओह्दे कन्नै गै थोह्ड़ा इ'यां जि'यां छोटे बच्चे न ते छोटे बच्चे गी कोई पता थोह्ड़ी होंदा कि ओह् बाह्रा दा आंदे न खेली खोलियै ते आइयै ते बोलदे फा मम्मी रुट्टी पा रुट्टी पर नेईं अस अपने बच्चें गी सखाने आं कि पैह्ले बच्चे तुस बाह्रा दा आएओ पैह्ले शैल करियै अपने हत्थें गी थोह्ड़ा जेहा साबन लाओ कुदै किश माड़ा साफ सफाई करियै फिर गै रुट्टी खानी कैंह् साफ सफाई हत्थै रुट्टी खाङन ते रुट्टी शैल पचनी ते ओह् अच्छी होनी ओह्दे कन्नै सेह्त अच्छी होनी बच्चा अच्छा होग सेह्त अच्छी होग ते घरै च बमारी बी निं पौनी ते बच्चे गी अपने घर दी जेह्ड़ियां बमारी पर पैसा लग्गना ओह् पैसा बी बचग अस सारें गै लोकें गी जिन्ने बी लोक साढ़े मेरे एरिये च जेह् मेरियां भैनां कम्म करदियां अस सारें गी इ'यै जागरूक करने आं भई एह् जेह्ड़ी गौर सरकार ने स्कीम चलाई दी ऐ स्वच्छ भारत अभियान अपने बच्चें गी बी सखाओ कि पैह्ले कि'यां साफ सफाई रक्खनी अपने नेल कि'यां कट्टने न साफ करियै हत्थ पैर ते फिर रोटो खानी ऐ जि'यां बाह्रा फिरी औंदी न्हाना धोना ते रोज गै चाहिदा सफाई रोज चाहिदी इ'यां गै अपने जेह्ड़े शौचालय न उ'नेंगी रोज मतलब फरनैल सुट्टनी जां हारपिक सुट्टना ओह्दे कन्नै साफ रक्खने ताकि अस जेल्लै बाह्र गंदगी फैलरी ऐ बाथरूम च अपने शौचालय च फैलियै आह्ने आं ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़े जरासीम होंदे न ओह् मरी जंदे अपने जेह्ड़े घरा दा जेह्ड़ा वातावरण ऐ ओह् शैल होई जंदा इ'यां इन्नी मुश्क होंदी ऐ पेदी जे नेईं साफ सफाई करनी होऐ ते फिर ते बमारियां लग्गनियां गै जे बमारी कोला बचना ते साफ सफाई बी करनी चाहिदी ते जे साफ सफाई रखगे ते अस तंदरुस्त रौह्गे तंदरुस्त रौह्गे ते साढ़े कोल मतलब पैसा सानूं जरूरत निं ऐ पैसा इन्ना खर्च करने दी बमारी पर ते अपना हर नागरिक च साफ सफाई रक्खै ते अपना देश स्वच्छ होई जंदा देश स्वच्छ होग ते साढ़ा देश अग्गें बधना इ'यां साढ़े देश च परिवर्तन आ दा इस स्वच्छ भारत अभियान दे तैहत बड़ा गै जादा परिवर्तन आया ऐसी गल्ल नेईंं ऐ जे असेंगी जिन्नी अस अपने अग्गें पिच्छें सफाई रक्खने आं अपने घरै दे अग्गें पिच्छें सफाई रखचै मच्छर निं औंदा जां कोई उ'ऐ जेहा बमारी नि फैलरदी महामारी पैह्ले किन्नी किन्नी महामारी गै फैलरदी ही एह् इ'यै कारण हा कि साफ सफाई निं ही होंदी ते उस उसदी बजह कन्नै गै महामारी फैलड़दी ही अज्जकल ते इस बमारी दा बड़ा प्रकोप घटी गेदा ऐ क्योंकि जे हर घर जागरत होई जा ते ग्रांऽ म्हल्ला अपना घर जागरत होइयै ते अपना म्हल्ला जागरत होई जंदा म्हल्ले गी जागरत करदा ते म्हल्ला जागरत होइयै अपने पूरे ग्रांऽ गी जागरत करै ते ओह् सब तूं ठीक ऐ ओह्दे बाद फिर अपने ग्रांऽ आह्ले जेह्ड़े न ओह् थोह्ड़े अग्गें अग्गें होरनें ग्राएं च जान जागरत करने गी ते ओह्दे कोला बी ज्यादा शैल गल्ल ऐ एह्दे कन्नै गै थोह्ड़ा एह् ऐ कि भाई जदूं दी में अग्गें पिच्छें जन्नी आं अपने ग्रांऽ कोला बाह्र मेरे लागै होर बी ग्रांऽ न कोई मतियां निं ते सत्त पंचायत होनियां में सत्तें पंचैतं चा मतियां नेईं ते तिन्न पंचैंते च ते चक्कर लान्नी गै लैन्नी आं पर में उत्थें बी इ'यै गल्ल समझानी आं भैनें गी भैनो अपने ग्रांऽ म्हल्ला घर हर जगह शौचालय साफ रक्खो ते तुसेंगी बाद्धा गै होग ते जेह्ड़ी एह् सफाई दा हिस्सा ही एह् में लेआ हा अपने हर साल जेह्ड़ी ओह् अस हून साढ़ा पोशन माह् चलदा ऐ ते असें ओह्दे च बी सफाई दा हिस्सा लैन्नी आं सारियां भैनां मिलियै अपनियां गलियां साफ करनियां अपने मंदर साफ करनियांं फिर अस शैल धोइयै मंदर ते सारियें भैनें गी दस्सनियां भई नेईं इक अस करा दियां तुस बी करो ते तां इस जेह्ड़ी एह् मतलब सफाई ऐ अपने लाग्गै बन्नै जेह्ड़े एरिया ऐ जे अस सारे इक इक जना बी रोज मतलब जा सफाई करन ते अज्ज समझो इ'यां हफ्ता हफ्ता बारी रक्खी लैन भाई इक हफ्ते एह्ड़ी ग'ली आह्ले करना साफ दूए हफ्ते ओह् ग'ली आह्ले करना साफ ते ओह्दे कन्नै अपना ग्रांऽ स्वस्थ रौंह्दा ते कन्नै अस लोक बमारी कोला दूर रैह्न्ने नेईं ते इस बमारी कोला बचने आस्तै होर कोई चारा निं ऐ ते में ते सारें गी इ'यै गल्ल आखङ भाई मेरी ते इ'यै सोच ऐ कि में ते चाह्न्नी आं के एह्दे उप्पर थोह्ड़ा जेहा साढ़े लोक बी जेह्ड़े थोह्ड़े जागरूक रौह्न के एह् सफाई मतलब जेह्ड़ी करनी ऐ एह् साढ़ा इक जिम्मेबारी ऐ अपने म्हल्लै सफाई रक्खनी अपने ग्रांऽ च रक्खनी अपने घरै च रक्खनी जे अपना शौचालय साफ रक्खेआ ऐ ते दूसरी भैन गी बी आक्खना दूजी गी भैने अपना शौचालय साफ रक्ख ते अस सारें गी गलाने आं ते में हून आखर च इ'यै गल्ल आखनी आं कि इसी होर इस स्कीम गी होर अच्छा करने कोल करने आस्तै अस इ'यै आखने आं कि भाई हून कुछ लोक होंदे बेचारे जेह्ड़े नेईं बी बनाई सकदे शौचालय बड़े गै ज्यादा गरीब होंदे ओह् बेचारे उ'यां सानूं आखदे न फिर मड़े हून साढ़े कोल कोई पैसा पूसा नेईं होऐ ते कि'यां बनाने न शौचालय ते अस उ'नें आखने भई पड़े थुहानूं सरकार एह्दे एह्दे उप्पर ते इनाम देआ दी ऐ पैह्ले कुसै कोला दो चार म्हीने आस्तै पैसा दुहार लेई लैओ भाई ते पैह्ले शौचालय बनाई लैओ ते ओह्दे बाद सरकार बारां ज्हार दिंदी ऐ ते ताइयें तुं'दा स्वच्छ भारत अभियान जेह्ड़ा ओह् स्कीम चला दी तां ओह् बधा दी ऐ ते इस आस्तै में हून अपनी बाणी गी थोह्ड़ा विराम दिन्नी आं जै हिंद जै भारत